नमस्ते आपकी फ्रूट की दुकान है हमें फ्रूट की दरअसल प्राइस पता करने थे जो रेट हैं उसके फ्रूट के जैसे आम हैं आप इस समय कितने रुपये चल रहे हैं हमें ज्यादा से आम चाहिए एक फ़ंक्शन के लिए अच्छा दरअसल हमरे जो है दस पंद्रह के जी चहिए था एक फ़ंक्शन है हमारे यहाँ काम है उसमें सिर्फ मैंगो नहीं चाहिए हमारे आम हैं एप्पल हैं और भी जो थ्री फोर और फ्रूटस अगर आपके यहा एवलेबल हो तो जी जी फ़ंक्शन है फ्रूट सैलेड के लिए रुमका उसी हिसाब से आप प्राइस लगाइए वॉटरमेलन है बनाना है एप्पल है मैंगो है हमें ये फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए ग्रेप उसमें कर दीजिए आप नहीं लेकिन आप ग्वाअप तो लगा सकते हैं ट्वंटी में लगाइए आप सोचिए हमे टेन टेन के दस दस किलो हमें सारे फल चाहिए ज्यादा से चाहिए फंकसन समझ लीजिए शादी का है शादी में बुकिंग हम करा रहे है फ्रूट चाट जो लगता है स्टाल उस के लिए हमे फ्रूट चाहिए नहीं नहीं ट्वंटी देखिए सही ट्वंटी लगाइए आप आपकी दुकान का नाम सुन के मैं आपको काल की हुई हूँ फ्रूट में तो खैर शिकायत नहीं होनी चाहिए अब बनाना है बनाना आप कितने रुपये किलो दे रही है बनाना अच्छा एक दर्जन तीस रुपये में हैं तो ये आप पच्ची बीस में लगाइए

चलिए और हमारा ये वाटरमेलन का क्या प्राइस रहेगा के जी में देंगी किलो में देंगी कि ऐसे ही पीस अच्छा जी हाँ ठीक है

ठीक जी नमस्ते